دہلی کے شعبہ کھیل انتہائی اہم ہیں جہاں ہر سال مقامی اور روایتی کھیلوں کی ترقی اور فروغ ہوتا ہے دہلی کے مہا منتری ان کھیلوں کے میلوں میں شرکت کر کے ان کی تشہیر کرتے ہیں اور ان کو بڑھاوا دیتے ہیں اگر اشارہ سخاوت تحصیل میں آئے تو توشہ سب کے بارے میں معلومات فراہم کی جاتی ہیں تحصیل کے دوران کھیلوں میں اضافہ اور کھلاڑیوں کی تیاری کا خاص خیال رکھا جاتا ہے جو شہر کے کھیلوں کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے